ہیلو ہاں بولیے ہاں ہاں سر ایوبی عالی شان سے بول رہے ہیں بولیے اچھا ہمارے یہاں تو چکن بھی رہتا ہے سر اور مٹن بھی رہتا ہے آپ کو کیسا چاہیے کچھ اسٹارٹر میں چاہیے کہ صرف مین کورس چاہیے اور کتنے پرسن ہیں آپ لوگ کتنے لوگ ہیں

سر سر آج کا اسپیشل ہے نا چکن ہانڈی ہے یا مٹن ہانڈی بھی رہے گی آپ دونوں میں سے جو بھی سلیکٹ کریں گے اگر آپ چکن چاہیے تو چکن میں بھیج سکتی ہوں میں اور مٹن چاہیے تو مٹن میں اور آپ ایک اکیلے بندے ہو تو اگر آپ ایک فل منگا لیں گے تو آپ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا تو وہ ہانڈی آج کی اسپیشل ہے تو آپ میں تو آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ وہ لے لیجیے اور آپ کو نان کیسی چاہیے اگر تندوری روٹی چاہیے یا بٹر نان چاہیے آپ جو بھی پریفر کریں گے ویسا بول دیجیے تو پھر یہ ہوجائے گا اور اس کے بعد پھر آپ چاہیے تو کچھ رائیس میں پریفر کریں گے تو میں رائیس کا بھی کچھ بتا سکتی ہوں سادہ زیرہ رائیس چاہیے یا پلواؤ میں کچھ چاہیے آپ کو

ہاں دو دو آپ کے لیے سفیشنٹ ہو جائے گی سر دو نان ہو جائے گی آپ کو

ہاں تو آپ ایڈریس آپ مجھے میسج کر دیجیے آپ کا اور آپ کا فون نمبر بھی اس میں اچھے سے ڈال دیجیے میرا ڈیلیوری بوائے ادھر پہنچے گا تو آپ کو کال کر دے گا اور آپ کیش آن ڈیلیوری کر دیجیے گا آپ کچھ ڈش لینا پسند کریں گے سر گلاب جامن لیں گے یا رس ملائی لیں گے آپ ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو میں ایک پلیٹ دے دیتی ہوں ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے سر ہاں پہنچ جائے گا آپ صرف مجھے آپ کا میس ایڈریس پراپر ایڈریس ایڈریس ٹیکسٹ کر جلدی سے جلدی جی جی میں جلدی سے جلدی بھجتی ہوں آپ ایڈریس ٹیکسٹ کر دیجیے اوکے سر تھینک یو سر